मां त सुबुह जो छहें बजे डुकंदी आहियां ऐं मूंखे डुकण में त तमामु घणो मज़ो ईंदो आहे ॿियो त मूखे इहो उत्सुकता थींदी आहे डुकण जे लाइ ईअं मूंखे ॻाल्हि अॻियां वधाईंदी आहे की डुकण सां जेको शरीरु आहे न उन जो जेको तापमान आहे हू तमामु घणो सुठो थी वेंदो आहे डुकण सां सिहत बि सुठी थी रहे ऐं मन जा वीचार बि स्थिर थियनि था ऐं ॿियो मज़ो बि अचे थो मनु मतिलबु शांति मनु ऐं डुकण सां हिकु ईअं थो लॻे की भाई शरीर में फुर्ती अची वई हुजे ऐं जेको पाण खे बीमारु बीमारु सुस्त सुस्त महिसूसु कंदा आहियूं डुकण सां ईअं थो लॻे की असां में हिकु नईं उमंग हिकु नईं तरंग अची वई हुजे ऐं ईअं ई ॻाल्हि मूंखे उन जे अॻियां थी वधाए प्रेरित थी उन जे अॻियां उत्सुक थी करे मूंखे की तूं अञा डुकु अञा डुकु की जेतिरो मां डुकंदमि त ईअं थो लॻे की मुंहिंजो शरीरु वधीक फुर्तिलो ऐं चुस्त फुर्त तंदुरुस्तु थो थिए त मूंखे हीअ ई ॻाल्हि अॻियां वधाए थी की मुंहिंजो शरीरु जामु सुठो थो रहे ऐं जेको ख़ून जो जेको सर्कुलेशन आहे उहो बि सुठो थो रहे डुकण सां त मूंखे इन ॻाल्हि लाइ मूंखे डुकणु चङो वणंदो आहे